ہمارے علاقے کے عام لوگ جو ہیں وہ دو چار جگہوں پہ سیر کرنا اور تفریح کرنے کے لیے سفر کرنا پسند کرتے ہیں اُنہیں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ اگر میں نام لوں گا تو وہ شملہ ہے کیوں کہ یہ میرے یہاں لکھنؤ سے زیادہ دور نہیں پڑتا ہے اور یہاں کے یہاں تو صرف لکھنؤ ہی سے نہیں دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں سفر کرنے کے لیے اور ہمارے یہاں کے لوگ بہت زیادہ اِدھر سفر کرنے جاتے ہیں کیوں کہ وہاں کا موسم سُنے ہیں بہت دلچسپ ہوتا ہے وہاں بارش برفیلی علاقہ ٹھنڈی ہَوا لوگ عام طور پہ گرمیوں میں وہاں کا سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ سردیوں میں برفباری دیکھنے جاتے ہیں وہاں کا رہن سہن کرایہ اور دوسرے جگہوں سے جگہوں کے مقابلے میں سَستا پر جاتا ہے اِس لیے وہاں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں جانے میں وہاں لوگ جانا تر جانے کو ترجیح دیتے ہیں اِس کے علاوہ دیگر جو بہت ساری جگہیں ہیں جیسے کہ کشمیر وہاں کی کچھ چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں وہاں بھی برفیلا علاقہ ہوتا ہے اور وہاں پر بھی سیب وغیرہ اخروٹ کے پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب دیکھنے لوگ دور دراز علاقوں سے عام طور پر میرے شہر سے جاتے ہیں اور تاج محل ایک ہو گیا آگرہ یہاں بھی لوگ جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے کیوں کہ یہاں پر تاج محل ہے اِس کو بادشاہ نے اپنے بیوی کے قبر پہ بنایا تھا اور اِس کو لوگ جانے دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اپنے محبتیں کی اور محبت بادشاہ کے محبت کو تازہ کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ مشہور چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہیں